हँ हँ फूल बेचै छी कच्चा फूलमे लेबै ने कि पौधा लेबै भगवानकेँ चढ़बय लए कि शोमे

ओ हमे तऽ होलसेल बेसी बेचै छियै खुदरा कम सम बेचै छियै हँ हँ अब अभी तऽ अभी तऽ बेसी गेन्दा फूलके चलती छै ने अभी अभी सीजन छै गेन्दा फूल छै मानि कऽ चलू भोला बाबाकेँ चढ़ै छै ओसभ फूल छै धथूर छै आक छै सभ भेट जायत हमरा एहिठाम होम डिलेवरी लेबै कि अहाँ चलि अयबै

हँ तऽ हम अहाँकेँ होम डिलीवरी कऽ देब होम डिलीवरी लेबै तऽ अहूँकेँ सुविधा हेतै ने अहाँ दोकाने बैसल रहबै अहाँके काज होइत रहतै अहाँ जब अयबै तऽ मानि कऽ चलू अहाँके पैसा पाइयो खर्चा हैत दोकानदारियो बध हैत हम्म तऽ लेबै तऽ हमरा अहाँ पुर्जा लिखाउ कोन कोनसभ लेबै पुर्जा हम अपन नम्बरके व्हाट्सपपर भेजू पुर्जा हम अहाँकेँ फूलसभ पे कए कऽ तब ने पठायब हम ठीक छै ठीक छै ठीक छै आउ हम तखन अहाँकेँ डिलीवरी कऽ दै छी हम अहाँ पुर्जाके ठीक छै राखू